मूंखे पंहिंजे माउ पीउ जे बारे में ॿुधाइणो आहे कुझु कि मुंहिंजे माउ पीउ बचपन में मूंसां गॾु कहिड़ा संघर्ष कया आहिनि मूंखे वॾो कयऊं मूंखे पालियाऊं ऐं पढ़ायोसि स्कूल करायाऊं कॉलेज करायाऊं तंहिं महिल मुंहिंजे पीउ जो ॻाडियुनि जो धंदो हुयो त जामु हलंदो हुयो सुठो हलंदो हुयो लेकिन थोरो टाईम हीअं थियो नयूं गाॾियूं अचणु लॻियूं त उहो गाॾियुनि जो धंदो थोरो घटि थी वियो त तंहिं महिल मुंहिंजे कॉलेज जी फीस भरिणी हुई तंहिं महिल हेॾा पेसा न हुया तॾहिं बि कीअं बि मुंहिंजे पीउ ऐफ डी तोड़ायूं सभु कुझु कयाऊं कॉलेज जी फीस भरियाऊं मुंहिंजी पोइ मुंहिंजो भाउ बि हुयो जेको ग्रैजुएट करे उथियो हुन खे बि एम बी ए करायो तंहिं महिल हेॾा पेसा तंहिं महिल अढाई लख फीस हुई तंहिं महिल जामु वॾी हुई फीस तंहिं महिल तंहिं महिल हूअ भरण लाइ पेसा न हुया त कीअं बि सेविंग अकाऊंट खाली करायूं भरायूं हुन खां पोइ मुंहिंजी शादी थी शादी सिर ते आई मुंहिंजे लाइ घर सुठो आहियो मुंहिंजे पीउ खे मुंहिंजी शादी कराइणी हुई त मुंहिंजे पीउ मतिलबु ॿाहिरों थोरो पेसा वरताऊं थोरो ऐफ डी तोड़ियाऊं थोरो ॿिए मुंहिंजे मम्मी जे अकाऊंट मां कढायूं हीअं हीअं करे करे हुननि मुंहिंजी शादी कई अॼु बि मूंखे हू ॾींहुं यादि आहे जंहिं महिल मुंहिंजे पप्पा खे गाॾी में पेट्रोल भराइण लाइ हेतिरा पेसा न हुया छाजे लाइ कि हू चवंदा हुया भई पहिरों मूंखे घर ॾिसणो आहे मां त पंध बि हली वेंदुमि खार ताई लेकिन मूंखे तव्हांखे ॾिसणो आहे हू कोई बि ॾिण वार ईंदो हुयो त असांखे कपिड़ा वठी ॾींदा हुया सभु कुझु कंदा हुया लेकिन पाण कॾहिं न वठंदा हुया तंहिं महिल मां पुछंदी हुअमि तव्हां छो नथां वठो त तव्हां पातो नया कपिड़ा मतलबु मां पाता हीअं चवंदा हुया त न हुननि खे जमा करिणो हुया पेसा शादी हुई असांजे भाउ खे पढ़ाइणो हुयो हीअं हीअं करे ज़िंदगी बीती वई मुंहिंजी टाईम हलंदो वियो मुंहिंजी शादी करायाऊं मूंखे घर सुठो मिलियो चैंबुर में मां हिते रहंदी आहियां हाणे मुंहिंजा पप्पा बि सुठा सैटल आहिनि हुते कोई प्रॉब्लम न आहे कुझु तकलीफ़ु नाहे मुंहिंजे भाउ जी बि शादी करायाऊं नुंहं बि सुठी मिलियाऊं ऐं नाठी बि सुठो मिलो ॾाढी सुठी हाणे ज़िंदजी कटी रही जेतिरा ई उन्हनि संघर्ष कया ज़िंदजी में होतिरो ई हाणे हुननि खे सभु कुझु सुठो मिले थो पोटी अथनि डोटी अथनि सभु कुझु आहिनि नुंहुं सुठी अथनि पुटु सुठो आहे नाठी सुठो आहे सभु कुझु सुठा पदार्थ आहिनि ऐं हेल्थ बि सुठी आहे धंदो बि हाणे सुठो थो हले मुंहिंजे पप्पा लाईन चेंज कयनि एजैंसी वरिती पैननि जी हीअं कयो भाउ बि सुठे उहिदे ते आहे भाजई बि सुठो कमाए थी घर में हीअं कुझु कोई कमी नाहे जेतिरो ई पहिरों तकलीफ़ हुयुं हाणे सभु कुझु ॾाढो सुठो थियो आहे उहे बि ख़ुशि आहिनि कि मुंहिजी नुंहुं मुंहिंजी नुंहं बि सुठी आई आहे मूंखे नाठी बि सुठो मिलियो आहे मुंहिंजी धीउ ऐं पुटु ॿई सुखी आहिनि ॿिन्हिनि खे हिननि खे हिकु हिकु ओलाद आहे सुखी परिवार अथनि त मतिलबु मुंहिंजो जेको भाउ भाजाई हो बि ॾाढा चहिवान आहिनि मम्मी पप्पा खे ॾाढो सुठो रखंदा आहिनि मुंहिंजी जेकी भाॼाई आहे उहा बि मतिलबु पंहिंजो घर सम्झी करे हिते रहे थी हू बि पंहिंजे पीउ में ऐं मुंहिंजे पीउ में कुझु फर्कु नथी समुझे त मुंहिंजो पप्पा हीअं चवंदो आहे मूंखे हाणे कॾहिं कॾहिं हीअं लॻंदो आहे कि मूंखे हिन पंहिंजी नुंहं में तूं ॾिसण में ईंदी ऐं जीअं तूं मूंखे इज़त ॾींदी हुईअं सभु कुझु कंदी हुईअं तीअं मुंहिंजी नुंहुं थी अॼु करे मूंखे इज़त ॾे थी मतिलबु मुझे कुझु कमु ई न आहे घर में बसि खाली हाणे मूंखे हिक ई आशा आहे ज़िंन्दगी में अॻियो ॿुढापो बि सुठो हले मां कंहिंजो मोथाजु न थिया असां ॿई सुठे नमूने हलूं घर में एकता ॿदी रहे ॿदी ॿदी रहे बसि उहो ई खपे ॿियो कुझु असांखे खपे न ऐं जेको मुं मुंहिंजो दा नाठी बि आहे उहा बि मुंहिंजी धीउ खे ॾाढो सुठो थो पाले हुन जी ससु सुठी आहे धंदो सुठो आहे पाण बि सुठो आहे मुंहिंजी धीउ खे बि कोई कमी नाहे मूंखे हीअं लॻे थो कि मूंखे जेतिरियूं ख़ुशियूं पहिरों न हुयूं होतिरियूं ख़ुशियूं हाणे मिलियूं आहिनि त मूंखे हाणे ज़िंदगी में कुझु न खपे बसि मूंखे जेको खपंदो हुयो मूंखे सभु कुझु मिली वियो हाणे मां पंहिंजी सुख सां ज़िंदगी बितायूं था बसि मूंखे ॿियो कुझु न खपे ज़िंदगी में